अॼुकल्ह फैशन जो ज़मानो आहे तॾहिं माण्हू रेडीमेड कपिड़ा वधीक पाईंदा आहिनि पर सिबियलु कपिड़ा बि चङा हलंदा आहिनि सिबियलु कपड़ा मापो मापु ऐं सुठा लॻंदा आहिनि ऐं रेडीमेड खां वधीक सिबियलु कपिड़ा सस्ता बि पवंदा आहिनि रेडीमेड जी फैशन त बदिलजंदी रहंदियूं आहिनि जॾहिं सिबियलु कपिड़ा त सदा बाहारु आहिनि सुभियल वॻा हिकदमु फिटिंग वारा ऐं मापो माप थींदा आहिनि तव्हां रेडीमेड कपिड़ा त प्रसंग में ऐं शादी में पाए सघो था पर सिबियलु ऐं गुथियल कपड़ा तवां कॾहिं बि उथिणी वेहिणी ॿाहिरि बि तव्हां पाए सघो था रेडीमेड कपड़ा भले ई सुठा लॻंदा हुजनि पर सिबियलु वॻनि जी त हिकु अलॻि जी मज़ो आहे सिबियलु वॻा माण्हुनि खे ख़ूबु कंफर्टेबल बि लॻंदा आहिनि